हमारे यहाँ मोर कौवा कबूतर छोटी छोटी चिड़िया और बतख और पंडुबी यह सब काफ़ी पक्षियाँ हैं तोता लेकिन हमारे को तोता औ मोर ज़्यादा पसंद है क्योंकि तोता बहुत मीठा बोलता है उसको जो सिखाओ वो बोलता है मोर मोर का पंख अच्छा लगता है देखने में और कबूतर का भी दाना देने में भी अच्छा लगता है कबूतर भी अच्छा होता है लेकिन तोता सबसे अच्छा होता है पक्षियों में सबसे प्यारा पक्षी तोता ही हम लोग मानते हैं लेकिन राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है हमारे यहाँ देखे जानवर ज़्यादातर पक्षी कौवा ही दिखाता है कौवा काफ़ी होता है हमारे यहाँ सुबह मोर भी बोलता है सुबह सुबह और चिड़िया भी हमारे छत पर खूब आते हैं उसको दाना डालते हैं कबूतर आते हैं उसको दाना डालते हैं काफ़ी पक्षी आते हैं छोटे छोटे चिड़िया होते हैं घोंसला बनाते हैं यहाँ पर हमारे घरों के पास में पेड़ होता हैं छोटे छोटे छोटे छोटे चिड़िए घोसला बनाते हैं उनको देख कर अच्छा लगता है मोर को जा कर देखते हैं न तो नाचते हैं तो भी अच्छा लगता है देखने में कोयल होता है उनकी बोली बहुत अच्छा लगता है जो गर्मी के टाईम पर कोयल बोलती है आम के पेड़ पर बैठ कर उनकी आवाज़ सुन कर मन खुश होता है उनका आवाज़ निकालने का भी काफ़ी लोग इंसान पसंद करते हैं उनका आवाज़ निकाल निकालो वो भी उतना ही तेज़ और ज़्यादा आवाज़ निकालते हैं कोयल कोयले का आवाज़ बिल्कुल सुरीले होता है बहुत प्यारा लगता है जितना ही नहीं उसको बोलो उतना भी तेज़ वो बोलता है वैसे कोयल की बोली बोला भी जाता है इंसानों को भी बोलते हैं कोयल के जैसा बोलो इसलिए कोयल कोयल कोयल भी अच्छा पक्षी है हम लोग तोते को भी ज़्यादा पालते भी हैं कोई कोई मोर को भी पालते हैं कोई कोई बतख को भी पालते हैं कोई कोई कबूतर को भी पालते हैं